भोपाल जिले में यदि हम युवाओं के सामने रोजगार और नेतृत्व के मामले में अवसर की बात करें तो यह देश प्रदेश की राजधानी है और इसलिए यहाँ अवसर सबसे पहले युवाओं के सामने आते हैं नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर क्योंकि योजना यहीं से बनती हैं और क्रियान्वन भी यहीं से होना शुरू होता है लेकिन दूसरी तरफ यदि हम रोजगार के संदर्भ में बात करें तो आप देखेंगे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं और इंडस्ट्रीज़ के ना होने से युवाओं के सामने ये जो रोजगार है उसका संकट हर समय बना होता है और उसके लिए उनको दूसरी तरफ जाना पड़ता है या तो वो मध्य प्रदेश का ही जो दूसरा हब है इंदौर की तरफ से पलायन करते हैं या फिर भोपाल से सटा हुआ रायसेन जिला है जिसमें मंडीदीप नाम के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर फिर युवाओं को जाना पड़ता है